مذہبی مقامات پر جیسے مندروں میں بھجن کیرتن چرچ میں اتوار کی عبادت کی میٹنگ درگاہ میں قوالی مسجد میں اجتماعی دعا اور گرودوارا میں کیرتن عبادت گاہ میں عبادت گاہ یہ سب مذہبی مقامات پر یہ چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں